भैया हम आपके यहाँ से जो साड़ी लेके गए थे उसका कलर डिजाइन ये सब बहुत प्यारा था और उसमें सिकुड़न भी ना ओ साड़ी हम छ महीने पहने पर उसमें ज़रा भी सिकुड़न नहीं आया एक बार की बात है हम अपने मायके गए थे और हमारी भाभी और सब लोग देखी तो कहें दीदी आपकी साड़ी बहुत अच्छी है इसका कलर भी बहुत अच्छा है और हम हमारे घर पे शादी पड़ा है हम ऐसे ही दस बीस साड़ियाँ और मंगवाना चाहती हैं आप कहाँ से लाए हैं उसका मतलब आपका फैक्टी जो है कहाँ पे है क्या आप बताएँगी और दस बीस साड़ियाँ और हमको ऐसे ही ला दीजिए जो कि आप हमको दिए हैं आप तो मतलब कि ये साड़ी थोड़ा सस्ते दाम में दिए हैं और अलग दुकान पे हमें जाते हैं तो वे साड़ी लगभग हमको इ दो हज़ार में मिलता है आप तो हमको एक ही हज़ार में दिए हैं और बहुत अच्छा दिए हैं इसलिए हम आपसे और दस बीस साड़ियाँ ख़रीदना चाहते हैं क्योंकि हमारी बहन का शादी पड़ा है हम दस बीस साड़ियाँ और ख़रीदना चाहते हैं आपसे क्योंकि आप दाम भी बहुत अच्छा दे रहे हैं इसका और अलग जगह तो ये साड़ियाँ बहुत महँगी महँगी मिल रही हैं